छवीहीं सप्टेंबर उणवीह सौ चोहतरि अठावीह डिसेंबर ॿ हज़ार ॿ अरिड़हं फेब्रअरी ॿ हज़ार ॿ पहिरीं सप्टेंबर ॿ हज़ार छह छहीं मार्च उणवीह सौ एकहतरि